گڈ مارننگ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ویوو کی موبائل لینا تھا مجھے یہی پندرہ بیس ہزار تک کی لینا ہے ویوو کا ویوو کمپنی کا موبائل چاہیے تھا مجھے جی ویوو کا جی وہی پندرہ بیس ہزار تک کا مل جاتا تو ٹھیک رہتا اچھا بڑھیاں والا تھوڑا بڑھیاں ہی والا موبائل چاہیے

جی ہاں تھوڑا ریم ویم تھوڑا اچھا رہے اس کا جی کون کون کمپنی کا موبائل ہے سر اچھے اچھے اب ریئل می میں سیٹ کیا آتا ہے سر اچھا اس میں کیا ہے ریم ووم اچھے اچھے اور سمسنگ میں کا نہیں مل پائے گا تو کتنے تک کا آتا ہے وہ اچھے ہاں تو ویوو کا وہ ویوو کا مجھے لینا تھا موبائل ویوو کا اچھے

جی اور تو کچھ نہیں ہے وہی موبائل کے بارے میں پوچھنا تھا جی وہی دے دیجیے گا جی جی جی شکریہ